हाँ जी बिल्कुल हो रही है हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे बिल्कुल मिल जाएंगे आपको कितने रूम चाहिए हैं सिंगल बेड चाहिए डबल बेड चाहिए तो डबल बेट वाले दो रूम कर दूँ क्या सिंगल बेड वाले चार रूम कर दूँ

आपको यहाँ पर फ़्री वायफाय मिल जाएगा आपको इधर हैप्पी आर्स मिल जाएंगे और उसके बाद आपको इधर पर फ़्री पानी की पानी की सुविधाऍं उपलब्ध हैं और गर्म ए सी हॉट मतलब हॉट ए सी ठंडी ए सी और और इधर घूमने के जैसे आप टूरिज़्म में जाते हैं तो पाँच किलोमीटर तक के एरिया में आपको फ़्री में ट्रैवल करा दिया जाएगा हाँ उसके बाद जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज़ रहेंगे वह आपको अलग से लेने पड़ेंगे देने पड़ेंगे ट्रैवलिंग चार्जेस आप इधर से जाएंगे तो आप किलोमीटर पर किलोमीटर वाइज़ आपको वो दिखाएंगे कार वाले कितने रुपये पर किलोमीटर लगने हैं आप कार से जा रहे बाइक से जा रहे हाँ बिल्कुल गर्म पानी मिल जाएगा आपको हीटर भी वहाँ पर मिलेंगे जैसे रात में ज़्यादा ठंडी पड़ती है इस साइड तो आप हीटर का भी यूज़ कर सकते हैं नहीं उसके कोई अभी उसके उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं हैं और जो टोटल पर रूम का है चार्जेज़ वह है पंद्रह सौ रुपये हाँ सिंगल बेड का आपको अगर डबल बेड का चाहिए तो उसका टू थाउज़ेंड से दो हज़ार से पच्चीस सौ रुपये तक के हैं डबल बेड का ही मैं बता रहा हूँ आपको डबल बेड का अगर आप लेते हो तो दो हज़ार से पच्चीस सौ तक के और सिंगल बेड है पंद्रह सौ रुपये का ओके क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ इरम ख़ान ओके आप इरम कहाँ से रहने वाले हैं अच्छा जबलपुर में ओके और आपकी एज क्या है ओके तो आपके साथ कौन कौन आएंगे ओके मम्मी पापा ओके आपके भाई और आप चार लोग है न तो मैं आपके कौन से वाले रूम कर दूँ बुक सिंगल बेड वाले डबल बेड वाले

ओके तो अभी आपका हो जाएगा आपके पास एक मैसेज आ जाएगा उससे आप कन्फ़म कर लीजिएगा तो आपका कन्फ़म हो जाएगा रुकने का ओके थैंक यू